अभी हमरा सब मोबाइलमे फोटो खिचय छियै जेकी कम्प्यूटरपर जाकऽ आसानीसँ निकालि सकय छियै एकदम जेकी डाटा केवल फोटो मोबाइलमे खीच लै छियै डाटा केवल कम्प्यूटरमे लगाबय छियै वहाँ जा कऽ फोटो निकलबाबय छियै एकदम बढ़िआँ फोटो निकालि केकरो छोटा फोटो निकलबाना छै एकदम बढ़िआँसँ निकालि दै छै डाटा केवल लगाकऽ पेन ड्राइव जकरा की बढ़िआँ लागय छै जकरा की मोबाइल घरमे छै मोबाइलसँ फोटो खीच लै छै आब हमरा सब कहीं नहि जा पाबय छियै ककरो कहबय हमरा जरके फोटो निकलबाइ दऽ पासपोर्ट साइज फोटो हो या फिर पूरा फोटो पुरे लाँन्ग साइज फोटो जेकी हमरा सब कम्प्यूटर द्वारा निकलबाबय छी मार्केटपर जा कऽ अभी हमरा सब मोबाइलसँ बहुत आसान भए गेल छै सब काम फोटो निकलबाना जैसे कि कोनो चीजके फोटो कॉपी करना छै मोबाइलमे फोटो खीच कऽ ओकरा भेज दै छियै कम्प्यूटरके कम्प्यूटर द्वारा ओ निकालि दै छै प्रिंटेड कए कऽ जेनाकि रङ्गीन फोटो निकालना छै प्रिंटेड करना छै ओकरापर कोनो कोनो चीज दर्शाना छै हरचीज कम्प्यूटरपर आसानीसँ भए जाइ छै मोबाइलके थ्रू मोबाइल बहुत अच्छा चीज छियै जेकी कैमरा रहते हुए सब आदमी आसानसँ सब काम कए लै छै मोबाइल मोबाइलसँ ही कम्प्यूटरके आधासँ जादा काम होइ जाइ छै फोटो निकलना टू कॉपी करना स्थान नियंत्रण जैसे कि कैमरा उमेरा खोजना है सब बढ़िआँ भए गेल छै अभी अभीके टाइममे आदमीके टाइमके बचत भए रहल छै जेकी मोबाइलसँ हर काम भए जाइ छै फोटो निकालि दै छै कहीं घुमयके लिये जेतय तऽ किछु भी कर सकय छै टिकट उकट बनि सकय छै मोबाइलसँ ही मोबाइलसँ हमरा सबके फोटो खीच लै छियै जा कऽ कम्प्यूटरपर दै छियै तऽ निकालि दै छै फोटो बढ़िआँ फोटो निकालि दै छै प्रिंटेड कए कऽ पासपोर्ट साइज फोटो रहय या लाँग फोटो रहय खूब बढ़िआँ फोटो निकालि दै छै कैमरासँ अही लए हमरा सबके सुविधा अच्छा लागय छै पेन ड्राइवसँ ही या तऽ डाटा केवल लगा कऽ फोटोहो निकालि दै छै हमरा सबके सस्ता भी छै उपायके उपाय कि उपाय बढ़िआँ करनाइ छै सबचीजके बढ़िआँ मोबाइलमे सुविधा बना देने छै अही लए हमरा सबके फोटो खीचय छी कैमरेमे